قانون نظام میں بہتری کے لیے ہمیں سب سے پہلے انصاف کی فراہم کو تیز اور آسان بنانا ہوگا اکثر لوگ عدالتوں میں سالوں مقدمے لڑتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے مجرموں کو سزا دیر سے ملتی ہے ہمیں پولیس کو بہتر ترتیب جدید ٹیکنالوجی اور شفاف نظام دینا چاہیے تاکہ وہ ایمانداری سے کام کریں اور کرپشن نہ ہو اگر پولیس اور عدالتیں ایمانداری سے کام کریں تو جرائم خود بخود کم ہو جاتے ہیں ملک میں جرائم کی شرح بڑھنے کی ایک بڑی وجہ غربت ہے روزگاری اور تعلیم کی کمی ہے جب نوجوانوں کو نوجوانوں کو روزگار نہیں ملتا یا وہ تعلیم سے دور رہتے ہیں تو وہ غلط راستے پر چل پڑتے ہیں ہمیں تعلیم تربیت اور روزگار کے مواقع بڑھانے چاہیے تاکہ نوجوان مثبت راستہ اختیار کریں اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کی سطح پر آگاہی مہمیں بھی ہونی چاہیں تاکہ لوگ قانون کا احترام کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر معاشرے میں امن قائم رکھیں یعنی انصاف تعلیم روزگار اور پولیس کا بہتر نظام یہ سب مل کر جرائم پر قابو پا سکتے ہیں